दा फरायसालिआव बेलायाव आङो साबसिन मोजां मोननाय आयदानि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला आङो आंनि बिमानि बर' रावनि आयदाखौ साबसिनै मोजां मोनो मानोना आं बुंनो हायो दि बर' रावनि आयदाजों फरायलांनाय गोबां गियाननि बाथ्राखौ मोननो हायो दा बिनिखायनो आं बुङो हायो बर' रावआनो आंनि बयनिख्रुइ साबसिन आयदा दा आंनिबो बयनिबो साबसिन आयदानि सायाव सावरायनो थाङोब्ला सानखान्थि आयदाखौनो बुंनो हायो आरो आंनि उन्दै समनिफ्राय बयनिख्रुइबो रंजासिननाय एबा मोजां मोनसिननाय आयदायानो जादों आंनि एक्जाम लेरनानै पास जानाय रेजालखौ खोनाब्ला आं बयनिख्रइ साबसिन रंजानायनिखौ मोननो हायो बिनिखायनो आङो बिनिखायनो आङो आंनि रंजानायनि बेलायाव गोसोखांथि महरै आंनि परिक्षा लेरनानै पास जानायनि रंजानायनि गोसोखांथिखौनो बुंनो हायो